हेलो हम तऽ आ ई अहाँ अपना खेतमे की की उगाबैत छियै

सरिसो ह्म्म सरिसो तऽ सरिसो कितना उपज जाता है हेल हेलो तीस चालीसमे सरिसो सरिसो उगि जाइत छै हँ हँ धान गहूँम ओ तऽ धनियाँ ने बोलली अहाँ उपजैए धनियाँ तऽ धनियाँ केतना होइए तऽ हमराके धान लय के जे छलैए आओर गहूँम लेबैके रहलैए आओर सरिसो लेबैके रहलै धनियाँ तऽ अहाँके कम ही होत धनियाँ बेचब ने अच्छा तऽ धान अहाँ के बिकायब अहाँके अहाँ हमर धान लेबयके हइ धान केतना अहाँ दऽ देब हम देव बजै छी कोन सा कोन धान अहाँ दऽ देब कच्ची धानू कच्ची धानू कोन सोनम कतरनिया मंसूरी हइ पाँच तऽ पाँच क्विंटल हमराके धान लेबयके छलैए आ तीन तीन पाँच क्विंटल धान आ तीन क्विंटल गेहूँम लेबयके छलैए अच्छा अभी हम आयब चारि बजलै चारि बजलै हन चारि बजलै हन चारि बजलै हम हाँ पैसा लेने अयबै अथी बीस किलो हमरा अथी सरिसो चाही बीस किलो हमराके सरिसो चाही हँ पैसा रेट केना बतबैत छी आ धानके धानके उएह बीस किछु कम उम नहि होतै